सावनके मासमे रक्षा बन्धन मनायल जाइ छै सावनके मासमे रक्षा बन्धन मनायल जाइ छै ओ भाइ बहिनके त्यौहार भेलै ताहि पर राखी बान्हल जाइ छै भाइके लम्बा उम्रके लिए बहीन राखी बान्है छै ताहि दुआरे राखी बान्है छै बहीनके राखी बान्है छै भाइ भाइके राखी बान्है छै बहीन भाइके लम्बा उम्रके लिए आओर की कहै छै छठिके पावनि जे होइ छै से ओ कार्तिक मासमे होइ छै छठि पावनि करै छै ओ सब गाँवमे छठि पावनि बहुत लोग मनबै छै शहरोमे मनबै छै अनेक प्र अनेक अनेक जगह पर छठि पावनि मनबै छै छठि पावनि बहुत प्रसिद्ध पावनि परिवार त्यौहार भेलै ओहि त्यौहारके बहुत मतलब कि प्रसिद्ध त्यौहार छै ओहीमे सजावट होइ छै सबकिछु पूरी सब बनै छै ठकुआ सब बनै छै केलाके गाछ सब पोखरिमे पूजा होइ छै ठार भएके कोसी किनारमे सजबै छै सब ओतऽ जाइ छै सब सब जाइ छै ओतऽ बाल बच्चा सहित सूर्य भगवानके उपासना कएके फेर की कहै छै जल चढ़बै छथिन फेर सूर्य भगवानके पूजा करै छथिन छठि पावनि बहुत बहुत पवित्र त्यौहार छथिन होली हमर भारतके प्रसिद्ध पावनि छियै बिहारके यानि कि होली ए एहन एक त्यौहार छियै जे कि सब रङ्ग खेलै छै अबीर खेलै छै एक दूसरेके घर जाइ छै पूरी पकवान बनै छै जकर घर जाइ छियै ओहो खाइ छै गला मिलै छै एक दूसरा सऽ दोस्त से दुश्मन एक होइ छै जेना ओहने ओहने पावनिये छै जे कि सब किछु भुलि कऽ रङ्ग खेलल जाइ छै रङ्ग खेलै छै ओहिमे दोस्त सब एक एक ठाम जमा होइ छै जेना कि होलीमे ककरो दुरागमने भेलै होलीमे एलखिन अपना घर टा सखी सब मिलै छै होली खेलै छै रङ्ग खेलै छै अबीर खेलै छै प्रणाम करै छै सबके तहन नीक लागै छै जेना सरस्वतीए पूजा भेलै ओहु पूजामे से घर आबै छै लोक सरस्वती माँके बैठाबै छथिन पूजा करै छथिन हुनका आरती होइ छथिन प्रसाद सब बटबै छथिन गाना सब बाजै छथिन फेर नीक लागै छै अपन समाजके एक टा पूजा भेलै जे कि नीक ढङ्ग से सब पूजै छथिन विद्यार्थीके बहुत प्रमुख बहुत विशेष आओर पवित्र त्यौहार भेलै ओ भेलै सरस्वती पूजा जे कि सरस्वती पूजाके बहुत मानि दै छथिन सब सब मानि दै छथिन हुनका ओ पूजे छथिन पवित्र सरस्वती पूजा बहुत बहुत बढ़ियौँ त्यौहार छथिन